भारताची आर्थीक स्थिती खूब बरी जाल्ली आसा मुख्य म्हळ्यार भारताची गरिबी खुबश्या प्रमाणांत कमी जाल्ली आसा आनी भारताची उदरगत व्हड प्रमाणात जायत आसा हातूंत भारताचो नंबर स्मार्ट फॉनांत तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा तशेंच गाडयो खरेदीच्या बाबतींत भारत सव्या क्रमांकाचेर आसा आनी हाचें मूळ कारण भारतातील वाडती शिक्षणीक स्थिती शैक्षणीक आंकडो वाडिल्ल्यान भारतीय नागरिकांची परिस्थिती सुदारली आनी भारत उदरगतीच्या पांवड्यार पावलो